हाँ बोलिए अच्छा जी जी मोस्ट वेलकम पैसन प्रो कि किस कलर में लीजिएगा अच्छा आपको ब्लैक ही ज़्यादा पसंद है अच्छा बोलिए उसका पैसन प्रो हो जाएगा रेंज इसकी देखिए आप हार्ड कैश लेते हैं यहाँ तो आपको एक लाख प्लस में आ जाएगा फैशन प्रो अगर हार्ड कैश लेते हैं तो एक लाख प्लस चला जाएगा अगर डाउन पेमेंट कुछ करते हैं तो फिर उतना उस हिसाब से अमाउंट बढ़ जाएगा जिस हिसाब आपका इन्ट्रेस्ट लगेगा उस हिसाब से आपका अमाउंट बढ़ जाएगा बाक़ी जहाँ तक माइलेज की बात तो माइलेज पचास साठ के बीच में रहेगा माइलेज फर्स्ट सर्विस में आपको माइलेज कम दिखेगा दो सर्भी तीसरी सर्विस के बाद आपको माइलेज दिखने लगेगा प्लस मैं इस प्लस में इस गाड़ी में एक ख़ूबी और यह आ गया है कि आप चार्जिंग भी कर सकते हैं चलती हुई गाड़ी में आप चार्जिंग कर सकते हैं इसमें जो है सब इमर्जेन्सी कॉल भी कर सकते हैं ऐसा सिस्टम इसमें लगाया गया है डिस्क भी आ गया है आगे पीछे दोनों डिस्क आ गया है आपने इसमें डिजिटल मीटर है इसमें अपने हाँ इसमें एक कमी है कि आप इसमें पहले होता था रिजर्व लगता था लेकिन अब इसमें रिजर्व नहीं लगता है अब आपको जो है सो इंडिकेट करेगा वहाँ डिस्प्ले पर बस उसी के हिसाब से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा अगर आप उस हिसाब से नहीं डलवाते हैं तो आपको कुछ परेशानी में पड़ जाएँगे इसलिए आप थोड़ा सा मेनटेन करने का ध्यान रखिएगा बाक़ी यह स्मूथली गाड़ी चलेगी और बताइए और कोई दूसरा

हाँ हाँ लोन पर क्यों नहीं मिल सकता है लोन पर ही अधिकतर मिलता है लोन पर आप जितना अमाउंट डाउन पेमेंट कीजिएगा जितना आप सक्षम है डाउन पेमेंट करने के लिए मिनिमम बीस हज़ार से शुरू कीजिए ऊपर जितना डाउन पेमेंट कर दीजिए उस हिसाब से आपका ई एम आई बन जाए

हाँ आप जिस हिसाब से आप करवाइएगा ना वह टेन्योर होता है आपके हिसाब से टेन्योर रखा जाएगा मान लीजिए आपका तीन हज़ार रुपये की अगर महीने क़िस्त बंधे आए तो आप सोचिएगा हम साल भर में किलियर कर दें या दो साल में क्लियर करें तो वह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको जो है सो हाँ बाक़ी जो है सर आप आकर और भिजिट करके अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं फेस टु फेस बैठ कर तो फिर कब आ रहे हैं तो पैसन प्रो आप पैसन प्रो आप दूसरी गाड़ी कोई चूज कीजिए ना